हैलो में बंदना गल्ल करै 'रनी आं ते में गोल मार्कट दा बौल्लै 'रनी आं ते में कल्ल नौ मार्च गी पंजाब जाना ऐ ते मेरी राती दी ट्रेन बड़ी लेट ऐ बारां बजे दी ते मिगी ओह्दे आस्तै आटो चाहिदा हा कि तुस आई सकने ओ ते इन्नी लेट में राती कुत्थै जाना ऐ पैदल रेलवे स्टेशन ते मी आटो चाहिदा हा ओह्दे आस्तै ते में जरूर पंजाब जाना ऐ

कल राती मेरी बारां बजे दी ट्रेन ऐ ते तुस कोई ग्यारां बजे गोल मार्किट पुज्जी जाएओ ते मिगी रेलवे स्टेशन छुड़ी आएओ में जरूर जाना ऐ पंजाब ते ओह्दे आस्तै में तुसेंगी फोन कीता ऐ कि मिगी आटो चाहिदा ऐ जरूर ते ते बड़ा लम्मां सफर ऐ ते ओह्दे आस्तै बी में इक पैदल नेईं जाई सकनी आं ते मैं बारां बजे दी ट्रेन ऐ फिर राती दी ओह् बी ते में बी इन्नी लेट कि'यां जाना ऐ पैदल ते ओह्दे आस्तै मिगी आटो चाहिदा हा ते में तां तुसेंगी फोन कीता ऐ कि मिगी आटो चाहिदा हा जाने आस्तै ते में तुसी तुस कोई ग्यारां बजे पुज्जी जाएओ ते मिगी रेलवे स्टेशन छुड़ी आएओ उत्थै जाइयै